मोसौ फिसियो दाव फिसियो अमा फिसियो गाइखेर फानो जों फैसा मोनो फैसा थाखाजों बेनि गाइखेरनि फैसाजोंनो जोङो माबायो खरस जायो संख्रि बानलु थाव बायदिसिना माइरं गैयाबा माइरं बायदेरो मालाबा मालाबा बुरजा मोनबा बिदिनो अमा दाव फिसिबाबो दावआव मोनबाय फैसा अमा फिसिबाबो अमायाव मोनबाय आरो फाननानै जोङो गाननो जोमनाय मोनो बा फिसौ फिथाइफोरनोबो जों होनो हायो आरो गावनो गावबो लोमो गावबो दख'नाफोर बायदिसिनाफोर बायबाय आरो बिदिनो थाव संख्रि बानलु हालदै मस्ला गासिबो नखरावथ' न'आवथ' जेब्लाबो थाबाय थाखाय ना जों बेखौनो बायो आरो ओमफ्राय गैला बिदिनो जानाय लोंनो गैयाबा बे गाइखेरखौनो फाननानै जोङो एखमबा समाव बुरजा मोनबा जानो गैयाबा माइरं बायो माइरंल' नङा मैगं थाइगं बायदिसिना बायो जोङो हाल्दै मस्ला गासैबो बायजोबो गासिबो नुनाय मानि बाइजोबनांगौ जायो एखमबा माइरंनिफ्राय हालदैनिफ्राय बानलुनिफ्राय संख्रिनिफ्राय मस्ला मस्लि थाव बायदिसिना बायनो जों हायो आरो बे गाइखेरनि फैसाजोंनो मालाबा मालाबा मालाबा जिर'

मोना थादो नोङो ओरैनो गाबा मोखां सोरनाव बिबायनानै मोननो दावनिफ्राय जोङो दावदै फानो मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर फानो आरो अमा फिसियो अमाखौ फानो अमा बिमा थायोबाथ' अमा फिसाबो फाननो मोनो जों माजे समाइ आथस नयस मोनोबाथ' थोलायबाय बेनो बिदि बिदिनो फानो जोङो अमाफोरखौ बेदरफोर सिथारो फानो जों थाइसे थाइनै मोनो बिराथ हेफाजाब मोनो आरो दाव अमा थायोबा दावबो माबाबो अमाखौबो सिथारनानै फानो अमा फिसाबो जों फानो दावखौ जोङो दावदै फानो गाइखेर गाइखेर फानो जों फैसा मोनो गाइखेर फाननानै ओमफ्राय गैला आरो बे जों फान फाननाया मोनजोबबाय